یہ بات بالکل درست ہے کہ بھارت میں ہر شخص چائے پسند کرتا ہے چائے کی ایجاد بھلے چین سے ہوئی ہو اور اسے ہندوستان میں فروغ انگریزوں نے دیا ہو لیکن بھارت میں چائے ہر شخص کو پسند ہے بلکہ ہمارے ہندوستان کا نعرہ ہے اتیتھی دیوو بھوا کہ مہمان بھگوان ہوتا ہے اور مہمانوں کی خاطر مدارات کے لیے بھی ہم چائے ہی کا خیال کرتے ہیں چنانچہ جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم سب سے پہلے پانی اور پھر اس کے بعد بلا کسی سوال کے چائے پیش کرتے ہیں جسے ہر مہمان خوشی سے قبول کرتا ہے چائے کے بنانے کا طریقہ مختلف گھروں میں مختلف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر چائے کی ضروری اشیا مثلاً دودھ چینی چائے پتی وغیرہ سب ایک ہی ہوتے ہیں البتہ بنانے والے کے ہاتھ کا ذائقہ بنانے والے کی محبت اور بنانے والے کا طریقہ اس کے ذائقے میں اضافے یا نقصان کا باعث بن سکتا ہے چائے وہ واحد شے ہے جسے ہم موسم اور گرمی اور سردی کا لحاظ کیے بنا ہر موسم میں پی سکتے ہیں چاہے وہ گرمی کا موسم ہو یا ٹھنڈی کا ہم چائے کو یکساں چاہت اور لذت کے ساتھ پیتے ہیں اور اپنا موڈ خوشگوار بناتے ہیں